हाँ हाँ सामा चकेबाके खेलै छिए सबचीजके हमरा आओर गीत आबै छै हँ सिरहो पिण्डा सबके भगवानवला गुरु महराजवला सब गीत हमरा आबै छै एक्को गीत भू भुलाइ नहि छै सब रङ्गके गीत हमरा पासमे आबै छै हँ आओर सब ठिके छै आओर कोन कोन गीत आबै छै सब रङ्गके गीत हमरा आबै छै सामा चकेबा बिआहके गीत उम्म वएह कि कहै छथिन जनउके सब रङ्गके गीत हमरा आबै छै हँ सब भगवानोवला हँ सब भगवानके गीत हमरा जिम्मामे पासमे छै एनाहि एनाहिके मिथिला हम रहै छिए मिथिलामे हम रहै छिए आओर एनाहिए एनाहिए सब गीतके सामा चकेबा हमरा आओर सखी भइआ छलै ने सब कहै कि गे हे से चलै ने सामा चकेबा खेलै ले तऽ कहिए गे हमरा नहि आबै छौ कोना खेलै छै तऽ चलही ने तब किनिके आनबै तब ने खेलबही किनिके आनबही तब सामा चकेबा खेलै छै तब सामा चकेबा खेलै लगलिए बड़ा सुन्दर ओहिमे गीत गाबै गीत गाबै तऽ सिखलिए तऽ मैथिली भाषा इएहसब हमे कएलिअनि तब आओर सब हमरा कोन कोन गीत आबै छै से नहि ओतेक धिआन छनि आओर ई सामा चकेबावला हमरा पूरा धिआन छनि सामा चकेबावला नहि भुललिअनि बुझलखिन आओर सब तब जे कहल कहथिन से सब सब ठिके छनि तब जाके से मैथिली भाषा हमे सिखलिअनि एहिजे आबिके नहि तऽ रहै छिअनि दिल्लीमे दिल्लीमे रहै छिअनि पानीपतमे सबदिना रहै छिअनि पानिएपतमे